भारतनि गोबां ओनसोलफ्राव गोबां मावखान्थि लादोंमोन आरो बे मावथांखिफोरनि गेजेराव हिन्जावसाफोरनि थाखाय साइखेल होनाय हिन्जावसाफोरनो साइखेल होनाया गुबैयै जोङो गामि ओनसोलनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होदों जादों मानोना टाउन ओनसोलखौ जोङो गोबां रिक्सा गोबां गारि सिटि बास जोङो मोनलाबायो नाथाय गामि ओनसोलआव जोङो हिन्जावसाफोरल' नङा हौवासाफ्राबो जोंहा आइथिंजों थांनो गोनां जायो ओंखायनो साइखेल होयोबा साइखेलआ जोंनि थाखाय जोबोद माने हेफाजाब मोननाय जायो बे हिन्जावसाफोरनो होनाय साइखेल होनाय गोरिब न'खरनि हिन्जावसाफ्रा साइखेलजों फरायसालियाव थांनो हायो आरो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो जोंनि न'खरफ्रा हिन्जावसा एबा फिसाजोफोरखौ जोङो खम लेखा फोरोंनाय जोङो दासिमबो जोङो नुनो मोनो ओंखायनो बे हिन्जावसाफोरनि सायाव खम नोजोर होनाय खम अननाय बेखौ गैया खालामनो सरकारआ लानाय बे मावथांखिया जोबोर मोजां जादों आरो साइखेलनि गेजेरजों जोंनि खरसा गैयालासिनो जोङो न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो हादों फरायसालिसिम बेनि अनगायैबो गोजौ थाखोनि फरायसाफोरनो जोङो लेपटप होनाय जोङो बिथांखिफोरखौ मावथांखिफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे मावथांखिफोरनि गेजेरजों आथिखालनि बिरोंदामिनजों गोरोबनो थाखाय इनफरमेसन टेकन'ल'जिया आई टि सेक्टर आव जोंनि फरायसाफ्राबो जाहाथे एसे जायगा लाहैनो हायो सोलोंथाइ जोबखांनायनि उनाव जोङो जाहाथे इनफरमेसन टेक्न'ल'जिनि सोमोन्दै मिथिनो हायो गियान मोननो हायो ओंखायनो सरकारआ होनाय बे मावथांखिया जोबोर मोजां जादों आरो गामियारि ओनसोलफोरनि फरायसाफ्रा जोङो कम्पिउटार बायनो हाया लेपटप बायनो हाया ओंखायनो मोजां फरायसाफ्रा सरकारआ होनाय बे मावथांखिनि गेजेरजों जोङो लेपटप मोननो हादों जों बेखौ सोलोंनो हादों आरो जों मोजाङै बाहायनो हादों